جی میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا ہے اور مجھے اس پہ بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے